सबसे अच्छा खेल तो जो है आज की तारीख में क्रिकेट है क्योंकि इससे जो है आपकी मानसिक क्षमता मानसिक बुद्धिमता और आपकी चपलता और आपकी जो है स्वास्थ्य पे को लाभ पहुँचाने वाली चीज़ है जिसमें आपको कभी बल्लेबाज़ी करनी पड़ती है कभी गेंदबाज़ी करनी पड़ती है कभी फील्डिंग करनी पड़ती है तो आपका जो है एक ही जगह बैठने का कोई काम नहीं है शारीरिक श्रम होता रहता है और आपका शारीरिक क्षमता का विकास होता रहता है जो की बहुत ही एक आज की तारीख में या ये कहें कि एक ज़माने से जो है अंग्रेज़ों के समय से जो है ये बहुत लोकप्रिय खेल रहा है और आज तो अब भाई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ हमारे क्रिकट के फ़ॉर्मेट में हो रही है पहले वन डे मैच था अब टेस्ट मैच हुआ फिर वन डे मैच आया आई पी एल आया फिर गली क्रिकेट हुआ अभी दस ओवर का भी मैच भी हो रहा है तो बहुत कुल मिलाकर के क्रिकेट से बढ़िया रोचक खेल और अगली बॉल में छक्का पड़ेगा या विकेट गिरेगा ऐसा जो है रोमांचक माहौल बनाने वाला और कोई दूसरा खेल तो आज की तारीख में कभी पसंद स्वयं को नहीं आया और बाक़ी क्रिकेट ही ज़्यादातर लोकप्रिय खेल है और यही मूल वजह है कि वो हम लोग खेलना ज़्यादा पसंद है आज की तारीख में